जय झूलेलाल स्कूली शिक्षा खां पोइ उच्च शिक्षा जामु ज़रूरी आहे मां मञियां थी इन ॻाल्हि खे छो जो शिक्षा जेतिरी वठि होतिरी घटि आहे काई उमिरि नाहे शिक्षा वठण जी हर शिक्षा असांखे कोई न कोई ज्ञान ज़रूरु ॾींदी आहे जेको असांखे पंहिंजे जीवन में अॻियां कमु ईंदी आहे कंहिंखे पंहिंजो पीउ जो धंधो अॻियां वधाइणो आहे या कंहिंखे पंहिंजी नौकरी करिणी आहे उहो हर कंहिंजो पंहिंजो अप पंहिंजो अपनो त डिसीजन आहे पर कुझु बि कमु करणु लाइ असांखे ज्ञान ज़रूरी आहे ऐं उहो शिक्षा जे ज़रिए ई मिलंदो आहे अॼुकल्ह त शिक्षा मंत्री अलॻि अलॻि तरीक़नि जा कोर्स भी अप्रूव्ह कया तईं जेंजे करे माण्हूं पांजो वाधारो करे सघे तो उ पाण पसंदि करे सघे थो कि उनखे कहिड़ी शिक्षा वठिणी आहे जेको उनखे पंहिंजे कम धंधे में अॻियां कम अचे त मां मञा थी की शिक्षा स्कूली खां पोइ शिक्षा उच्च शिक्षा बि जामु ज़रूरी आहे ऐं हर कंहिंखे करिणी खपे पांजे वाधारे लाइ पंहिंजो धंधो वधाएण लाइ या पंहिंजी नौकरी में जामु नामु कमाइण लाइ जय झूलेलाल